ہیلو السلام علیکم آپ اتنے دن سے کہاں پہ تھے اب بہت دن بعد آ رہے ہیں تین چار دن ہو گیا او آج کون کون سی مچھلی لائے ہوئے ہیں کون کون سی او ریہو ہم کو دو چاہیے تھا ایک اچنن تین سو گرام اور دو کے جی کے آس پاس ریہو کیسے کیسے دام لگاؤگے ریہو کتنا ہے ریہو ریہو تو بہت مہنگا کڑ دیا وہ تو جانتے ہیں ہم لیکن یہ کچھ جیادہ مہنگا ہو گیا اس کو کم کیجیے ریہو کو تین سو بہت جیادہ ہو گیا ہم پوٹیا کھاتے نہیں ہیں ہم ریہو کھاتے ہیں اسی وجہ سے تو بولے وہ دو کلو لیتا ہوں اور اچنا تین سو چار سو گرام ارے ہم تو آپ کے ہڑ دن کا ہی ہیں ہم کو تو کچھ کم کر لیجیے ایسے کیسے چلے گا ٹھیک ارے ڈھائی سو کڑ دیجیے ڈھائی سو کر دیجیے دو سو ستّر دو سو ستّر کیا ڈھائی سو نہیں نہیں نہیں اب دس روپیہ اور کمی کر دو دس روپئے کیا ہم تو آپ کے ہر دن دس روپے سے کا ہوگا چھوریے دس روپے کم کر دیجیے لگا دیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو کے جی پیک کر دو دو کے جی پیک کڑ دو وہ تین سو گرام پیک کر دو ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم